म्हजो फेवरेट रुतू म्हणजे थंडी थंडी ही सदांच पावसाळ्याच्या मागीर येता सो पावसाळ्यांत कितें जाता की आमी सगळीं जाणां घराच्या भितर चडशीं रावता उरतात आनी पावसाळ्यांत खूब कितें कितें करपाक मातशें डिफीकल्ट जाता भायर सरपाक ऑर इवन थोडो बिजनसार इंपॅक्ट पडटा ट्यूरिजमार इंपॅक्ट पडटा तशीच कितें मेंटेन करपाक पावसाळ्यांत मातशें डिफिकल्ट जाता पावसाळ्यांत मागीर जेन्ना थंडी येता तेन्ना जीव मातसो बरो दिसता कित्याक एक म्हणजे तकली शांत उरता थंडेंत कित्याक वातावरण सायडीक सगळो बरो आसता आनी त्याच बरोबर तुका ट्यूरिजम वाडटो सगळी कडेन लोक खंयूय भोंवपाक वतात आनी तशेंच वेगळे वेगळे फॅस्टीवल बीन आसा तेंवूय थंडेच्या दिसांनी सुरू जातात नवरात्री घ्या नवरात्रीनीं इतले लोक एकठांय येवन हे फॅस्टीवल साजरो करतात म्हणल्यार हे थंडेच्याच दिसांनीच पॉसीबल आसा कित्याक इतली गर्दी जावन सफोकेशन बीन जावंक जायना जाल्यार थंडेचे दीस सगळ्यांक परफॅक्ट आसा आनी तेच बरोबर तुका एक वेगळो जोश येता थंडेच्या दिसांनी फ्रेशनस दिसता आनी फक्त एकूच ताचे ड्रॉबेक हें आसा की तुका थोडे कितें ऍक्सीडंट ते दिसांनी पळोवंक मेळटा कित्याक सगळी कडेन गर्दी जाल्ली आसता आनी त्याच बरोबर थंडेच्या दिसांनी सगळी कडेन पार्टीज आनी नीव्हयर सॅलब्रेशन क्रिसमस सॅलब्रेशन हाची पार्टी चलिल्ली आसता सो थंडे थंडेचो दीस हो म्हजो फेवरेट जावपाक फेवरेट मेन रुतू जावपाक म्हळ्यार म्हजे फेवरेट हॉबी भोंवपाचे आसा ट्रेवलींग आसा आनी खंयच्याय जाग्यार वचपाक तुका बॅस्ट सिजन म्हणटा तो बॅस्ट रुतू म्हणटा तो थंडेचो अशें म्हाका दिसता तुमी भायर गावी सुद्दां गेल्यार ऑस्ट्रेलिया यूएस सुद्दां वचत जाल्यार तुमकां थंडेच्या दिसांनी थंय भोंवपाक मातशें बरें दिसता आनी तुका चड एक्टीविटीय आसता त्या दिसांनी कारण पावसाचो किंवा गरमेचो असो त्रास कोणाक जायना